हमारे क्षेत्र में जैसे नवम्बर दिस च अगस्त नवम्बर में आलू पज सीजन हो गया आलू रोपा जाता है उसके बाद गेहूँ भी गेहूँ रोपा जाता है मक्के मक्के भी रोपाते हैं मक्के की भी फसल होती है और सावन महीने में धान धान का खेती होता है

बहुत सारे हैं जो

फसल होती है

अभी जनवरी फरवरी में अभी मूंग मूंग का खेती चल रहा है मूंग का खेती हो रहा है अब इसके बाद अभी सावन आएगा सावन के महीने में अभी धान के खेती अधिकतर करके धान के खेती अभी शुरू हो जाएगा सावन आते ही

कोई मकई अभी मक्का का समय है मक्का कोई अभी काट रहा है कोई अभी रो रहा है जो भादों के टाइम में भादों वाला मकई होता है उसके बाद अभी भादों का मकई ख़त्म होगा और धान रोपा जाएगा धान भी अभी धान का सीजन अभी आने वाला है अभी धान का सीजन आए नहीं हम लोग हरे सब्जी उगाए जाते हैं जैसे हरी सब्जी में आलू आलू हो गया बैंगन हो गया भिंडी हो गया टमाटर हो गया और मिर्च हो गया धनिया पत्ता हो गया और बहुत सारे सब्जी है जो उगाए जाते हैं हमारे क्षेत्र में और सब्जी मकई चावल गहूँ सब हर एक चीज हम लोग का देश में उगाए जाते हैं हर एक सब्जी एक से एक उगाए जाते हैं बहुत सारे हैं जो उगाए जाते हैं